ہمارے دیش میں بہت سے عقائد ہیں جیسے ہم مسلمان ہیں روزہ رکھتے ہیں پانچوں وقت کا نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور بہت خیرات دیتے ہیں صدقہ دیتے ہیں جلسہ کرواتے ہیں یہ سب عقائد ہیں جلسہ کرواتے ہیں مشاعرہ کرواتے ہیں اس میں تقریریں اور ہوتی ہیں نعتیں ہوتی ہے غزل گایا جاتا ہے اور بہت سے جیسے حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں یہ سب عقائد ہیں قرآن خوانی کرواتے ہیں یہ سب عقائد ہیں اور جیسے بریلی ہو گیا تو بریلی ہے مزار پہ چادر چڑھاتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں اگربتی جلاتے ہیں خوب جھومتے ہیں اور ایسی بہت سی باتیں ہیں یہ سب عقائد ہیں اور مجلس بنواتے ہیں اس میں مشاعرہ کرواتا ہے غزل گایا جاتا ہے اس میں خوب جھوم جاتا ہے لوگ اور یہی سب عقائد ہیں جیسے بریلی ہو گیا چالیسواں پڑھواتے ہیں فاتحہ کرواتے ہیں فاتحہ خوانی کرواتے ہیں مزار پہ جاتے ہیں چادریں چڑھاتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں اگربتی جلاتے ہیں یہ سب عقائد ہیں اور ہندو ہو گیا تو ہندو جیسے پوجا کرتا ہے مندر جاتا ہے پھول چڑھاتا ہے دیا جلاتا ہے اگربتی جلاتا ہے اور بتوں کا پوجا کرتا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو پوجا کرتے ہیں پوجا کرتا ہے لوگ بہت بہت دور سے پوجا کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ سب ناچ گانا کرواتا ہے تیہوار میں خوب ڈی جے اور بجواتا ہے دھماکے کرواتا ہے اور چھٹھ پوجا میں خوب پٹاخہ پھوڑتا ہے اور بہت سی چیز کرتا ہے جیسے جاتا مندر پوجا کرنے کے لیے تو سب سے پہلے مندر گھستا ہے اور بتوں کا پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے بتوں کا پوجا کرنے کا بعد اس پہ پھول چڑھاتا ہے پرساد چڑھاتا ہے اور اگربتی جلاتا ہے اور دیا جلا کر پھر وہ اپنے گھر آ جاتا ہے بس یہی سب عقائد ہمارے ملک میں ہیں